आमच्या घरान खूब चिखल जाल्ल्या कारणान तो जर तर भायर उडयलो जाल्यार ताचे खूब वायट परिणाम जावपाक शकता सो ताका लागून हांव मागतां की डेली जर तर घरांतलो कचरो घेवन गेलो जाल्यार तो खूब कमी जावपाक शकता आनी ताचे वायट परिणामूय बी जावपाक शकना सो ताका लागून आपल्यान जर योग्य वेळा तो कचरो व्हरता ताका जर तर दिलो जाल्यार आपल्याक ते खूब महत्वाचें पडपाक शकता कचरो हो एक अशी गोश्ट की ती आमी खंयू उडोवपाक शकना आनी ती खंयूय उडयली जाल्यार जर तर त्या कचऱ्याचो नश्ट जाता जाल्यार तें बरें आसा आनी जर तर तो तसो उरलो जाल्यार तो मुखार खूब लोकांक त्रास करपाक शकता ताका लागून योग्य वेळी जर तर कचरो व्हेलो जर तर गार्बेज कलेक्शन बरे भशेन जालें जाल्यार तें खूब बरें उरपाक शकता